हय हांवें ट्रेकिंगाक गेल्ले कडेन पयली परस चड कचरो पळयलो लोक ट्रेकिंगाक वतात गेल्ले कडेन खाण जेवण हाडटात थंय बसून सोबीत वाठार पळयतात जेवणाचो आस्वास घेतात उपरांत जम जाल्लो कचरो थंयच उडोवन फुडें वतात लोक चिप्साचे पॅकेट प्लास्टीक कप्स बिस्किटाचे पॅकेट्स सॉफ्ट ड्रिंकाचे बॉटल्स थंयच उड उडयतात आनी ते उडून उडून हांगा थंय पडटा आनी पुराय वतावरण प्रदुशीत करता आमी जेन्ना ट्रेकिंगाक वता तेन्ना वांगडा एक पोती व्हरूंक जाय जें कितें खं थंय आमी व्ह व्हरतात पोती ते पोतीन घालून तें पोतीन घालून घरा हाडून आनी घरा कडेन येवन कचराचो विलो लावचो अशें केलें जाल्यार पुराय वातावरण नितड आनी निवड उरतलो तशेंच आमी लोक आमी लोकां मदीं जागृकताय हाडूंक जाय तशेंच सगळ्यांनी मेळून वातावरण नितळ दवरूंक जाय